हेल' आदा आं मोनसे बार्डे पार्टिनि अर्डार खालामनो नागिदोंमोन नालाय एसे बुरजा जागोन नालाय मानसिया ओम फा बार्डे केक आमफाय नेमकि बुजिया मिस्टि मिस्टि नांगौमोन आमफाय एसे एमाउडना बुरजा जानायखाय आं अफाराव मोननो हागोन नामा आदा